अ हेल्ल' अ नों माबानि मोनदां मा होनो बे सिमलिगुरि खाथिनिमोन न' नोङो अ नै मैया नोङो आंनि स्खुलावहाय एफ्लिखेस'न होनाया नोंनोमोन्दां न' अ ओमफ्राय ओरैनो बेसेहालागै फरायखो नोङो अ ओमफ्राय बेलेग स्खुलफोराव मावगासिनो दं नामा अ ओमफ्राय बि एदफोर खालामबाय नामा नोङो अ दा बिदिनो नों एफ्लिखेसन होनायखाय आंबो स्खुलनिफ्राय जानानै नोंखौ खबर लाहरबाय आरो बेनिफ्राय एसे मा होनो गाबोन बेलासि दुइथासोआव स्खुलाव फैनो हागोन नामा नोङो औ एसे माने इनथारभिउ बादि लानो सान्दोंमोन आरो ओमफ्राय नोंनि अरिजिनेल दखुमेन्सफोरखौ लाना फैबानो जाबाय ओरैनो मा होनो बेसेसो सेलारि नांगौ नोंनोलाय औ औ माने जोंनियाव स्खुलाव माने खनसे हाबबाथाय बोसोरसे मावखानांगौ आरो बिदि मोनसे खनदिसन दङ आरो ए जोंनि स्खुलाव माने खनसे जयन जाबाथाय बोसोरसे माने जयन जाखानांगौ आरो बेनि उनाव गेजेराव गारनो मोना आरो औ बिदिबालाय गाबोन नोंनि अरजिनेल दखुमेन्सफोरखो लानानै दुइथा बाजायाव अफिसाव लोगो हमफैदो गाबोन मोजाङै रायज्लायनो हासिगोन दे स्खुलाव औ गाबोन औ जागोन दे दे बिदिबा